नोंथांनाव माबा मोजां मोनसिननाय क्लासिक बिजाब मेन्टेस कपि स्पिसियेल इडिसन हार्डक'पि दं नामा दंब्ला बबे बबे आरो नोंथाङा बेखौ माबोरै बायनाय जायामोन औ आंनाव माखासे आं मोजां मोननाय माखासे बिजाबफोर दं बे बिजाबफोरा गाहायै सल'मा आङो सल'मा बिजाबखौनो बांसिनै फरायनो मोजां मोनोखायनो आङो बांसिनै ओनसोलफोरनि एबा ओनसोलनि बिजाबखुलि एबा बिजाब बाख्रियावनो गाहाइयै सल'माफोरखौ बांसिन बायनानै फरायनाय जादों गाहायै आङो सल'मा मोजां मोनगिरि हिसाबै मुंदांखा बर'नि सल'मा लिरगिरि जेरै मन'रन्जन लाहारिनि खारलुं खारलुं सल'मा दायनि आलाइस्रि जम हायनामुलि बेफोर सल'माफोरखौ आं बांसिनै मोजां मोनो बेनिखायनो बे आंनाव बेफोर कपिफोरा दङ बांसिनै आङो सल'मा बिजाबफोरखौनो गाहायै मोजां मोनोखायनो आङो सल'माफोरखौ फरायनो मोजां मोनोखायनो आङो सल'माफोरखौ फरायबाय थानाय जायो आरो बायनानैबो लाबोनाय जायो अदेबानि आं बेफोरखौ फरायनो मोनजेननायनिफ्रायनो एबा फरायसालिमानि बिजाबखुलियाव सफा सफा फरायनो मोन्दोंमोन जायनि थाखाय आं आंबुङै फरायाखैमोन नांगौबायदि सम मोनिनि थाखाय बेखौनो लानानै आं बिजाबखुलिफोराव एबा बिजाब बाख्रिफोराव आं आंनि रांजों बेफोरखौ बायनानै आबुङै फरायबोनाय जादोंमोन